ان دنوں سب سے زیادہ یوز ہونے والے ایپس انسٹاگرام ہیں جو سب سے زیادہ لوگ یوز کر رہے ہیں بچے ہوں یا بوڑھے لوگ سبھی اس ایپ کو یوز کر رہے ہیں اس پہ مجرا کر کے لائک بڑھا رہے ہیں کوئی اپنا بزنس کر رہا ہے کوئی ریسیپی بنا بنا کر فینس فالوئنگ حاصل کر رہا ہے انسٹاگرام ایپ بہت تیزی سے ٹرننگ پر چل رہا ہے ایسا کوئی فون نہیں جس میں انسٹاگرام نہ ہو لیکن اس میں میں نے نوٹس کیا ہے یہاں پر لڑکیاں کسی بھی انجان ویکتی سے بات کر لیتی ہیں جو کہ بالکل غلط ہے یا پھر ہیک کر لیتے ہیں لوگ کسی کی بھی آئی ڈی